ناسک ضلع میں سب سے زیادہ صنعتی کاروبار پاورلوم اور ریئل اسٹیٹ کا ہے جو یہاں کے معاشیات کو برقرار رکھنے میں بہت ہی زیادہ کردار ادا کرتے ہیں مقامی صنعتیں میں کا پاورلوم ہے جو یہاں پہ کپڑا ساڑی پردا بیڈ شیٹ وغیرہ بناتے ہیں یہ یہاں پہ بہت ہی زیادہ پیمانے پر ہوتا ہے یہاں سے بڑے بڑے شہروں میں یہ کپڑے جاتے ہیں یہ صنعتی کاروبار وقت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قوی ہوتے جا رہے ہیں پہلے یہ پاورلوم بہت ہی کم ہوتے تھے بٹ آج بہت ہی زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اور انہیں بہت ہی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے زیادہ کاریگر مزدوروں کے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کو چلانے کے لیے جلدی کاریگر نہیں ملتے اور مزدور نہیں ملتے پھر اس کے بعد پاور بل کا بہت ہی پرابلم ہوتا ہے آج کل پاور بہت زیادہ آنے لگی ہے جس کی وجہ سے بنکروں کو کپڑا بنانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے